सांगचे म्हटल्यार हांव एक चित्रकार लोक म्हाका आपल्या फ्रेन्डांच्या बर्थडेक वा आपल्या नातवंडाच्या लग्नाक ऑर्डरी दितात स्केच काडपाच्यो सो हांव ऑर्डस घेता तर एका टायमार म्हजे कडेन एक चूक घडली एका क्शटमरान म्हाका फोटो दिलो हांवें तो काडलो खरो पण तेका विचरी नासतना हांवें तो फ्रेम करपाक दिलो आनी फ्रेम करून हाडिना फुडे हांवे तो फोटो क्शटमराक धाडलो आनी तेका सांगले बाबा हो फोटो सारको आसा मरे काय म्हणून तेन्ना तो म्हणू लागलो हेचे कपडे मात्शे आनीक डिजाइन कर तर हांवें पयली चितले फ्रेम करून तर हाडला हो फोटो पण हांव आता हें कशे करतलो मागीर हांवें चितले की फ्रेम परत उगडटलो म्हणून फाटल्यातल्यान तर हांवें ती फ्रेम फाटल्यानसून उगडली आनी स्केच परत भायर काडलो तर तो स्केच सारको करता म्हटल्यार म्हाका आनीक अडेज वरां तरी गेली तर हांवें तेजेर खूब काम केले क्शटमराक सेटीस्फाय करपा खातीर आनी दोन वरां जावन म्हाजो तो स्केच क्मपलीट जालो मागीर हांवें तो फोटू परत क्शटमराक धाडलो आनी तेका विचारले आता तरी सारको आसा मरे काय म्हणून मागीर तो म्हणू लागलो हय भावा आतां सारको आसा थँक्यू सो मच